मैं गेम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के बारे में बहोत अच्छा महसूस करता हूँ आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस कम्प्यूटर द्वारा निर्मित रोबोट या फिर मनुष्य की तरेह इंटेन तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है इसके बारे में अध्ययन करता है कि मानव मस्तिष्क कैसे सोचता है और कै और समस्याओं का हल करते समय कैसे सीखता है कैसे निर्णय लेता है और कैसे काम करता है प्रतिक्रियाशील और अनुकुली वीडियो गेम अनुभवों को संदर्भित करता है ये ए आई संचालित इंटरटेक टेक अनुभव आम तौर पर गैर खिलाड़ी पात्रों या एन सी बी के माध्यम से उत्पन्न होते हैं जो बुद्धिमान या रचनात्मक रूप के से कार्य करते हैं जैसे कि एक मानव गेम खिलाड़ी द्वारा नियंत्रण किया जाता है ए आई वह इंजन है जो गेम की दुनिया में एन पी सी के व्यवहार को निर्धारित करता है